ہاں بھائی ڈرائیور صاحب ہم لوگ تو اسٹیشن پر پہنچ گئے ہیں لیکن میرے پاس کیش نہیں ہے کہ میں آپ کو پیسے دوں کیا آپ کے پاس یو پی آئی ڈی ہے جس کے ذریعے سے میں آپ کو کرایہ دے دوں کیوں کہ آج کل میرے پاس کیش میں پیسے کم ہی آتے ہیں جس کی وجہ سے مجھے بہت پریشانی ہو جاتی ہے لیکن آپ کے پاس اگر گوگل پے یا فون پے یا پے ٹی ایم ہے تو مجھے بتا دیجیے کہ میں آپ کا کرایہ دے دوں اور اگر آپ کے پاس اس کے علاوہ کچھ کیش میں پیسے ہو تو مجھے دے دیجیے بڑی مہربانی ہوگی